हिकु दफ़ो मां जॾहिं तैराकी करण लाइ वियो हुयुमि त मां थोरो वधीक ऊचाई खां डाइव करण जे लाइ सोची और मां जीअं ई डाइव करण लाइ कई त मां थोरो गहिरे पाणीअ में वधीक हली वियो हुयुमि डाइव करण महिल बट मां पंहिंजो संयम न खोयो छो की हो मुंहिंजो पहिरियों टाइम हुयो जॾहिं मां थोरो वधीक ऊचाई खां गहिरे पाणीअ में डाइव कई हुई और मां पंहिंजो पि संयम न खोई करे आराम सां तरी करे जो आहे वरी मथे मां अची वियो हुयुमि